हमरा गाममे अत्यन्त भव्य दुर्गापूजा कऽ मेला लागैत अछि आ ओतऽ अत्यन्त सुन्दर लगैत अछि हमसब मित्र घुमैला जाइत छी सब मित्र जाइत छी घुमैला भगवतीके दर्शन करैत छी आ मेला सेहो घुमैत छी जे मित्र कऽ मतलब कोनो एहन किछु लेबाक होइए से लै छी चौमिन खाइत छी तहनसँ चौमिन खाइत छी आइसक्रीम खाइत छी गोलगप्पा खाइत छी एहन मतलब कोनो अनेक तरहके चीज लै छी आओर खाइत छी अत्यन्त सुन्दर मेला लागैत अछि दुर्गापूजा कऽ माँ कऽ माँ कऽ मुखसँ अत्यन्त सुन्दर रहैत छथिन आ दुर्गापूजा बहुत नीक होइत अछि पालीमे दुर्गापूजा दश गाँवमे नामी अछि बहुतेक सुन्दर मेला लागैत अछि आ ओकरबाद कृष्ण पूजा सेहो होइत छै पाली गाममे कृष्णो पूजा बहुत नीक लगैत अछि ओहिमे श्रीकृष्ण भगवानके जन्म होइत अछि तीन दिन का समारोह रहैए ओहो बहुत सुन्दर लगैए देखैमे सब मित्रके साथ आबैत छी सब लोक सब आबैए दश गाँवके लोक आबैए मेला घुमैए मेला देखैए बहुतेक सुन्दर लगैए अत्यन्त मनोहर आ अत्यन्त सुन्दर रहैत यऽ मेला गाँवके बहुत सुन्दर रहैत यऽ सब घुमैत छी मित्र सब मेलामे भगवानके दर्शन करैत छी आओर तीनु दिन अबैत छी आओर भसानमे सेहो जुलुस निकलैत छै जुलुस एखने सरस्वती पूजा आबै बला यऽ फरबरीमे सरस्वती पूजा से छी ओहिओमे बहुत सुन्दर लगैत यऽ आ अत्यन्त सुन्दर होइत यऽ आ ओहिमे जँ कोनो बच्चा दशमीमे फर्स्ट या से फर्स्ट करैत यऽ या इण्टरेमे फर्स्ट करैत यऽ तऽ ओकरा सरस्वती पूजामे समारोह जे होइत छै ओहिमे ओकरा राति समारोहमे सम्मानित कएल जाइत अछि जँ फर्स्ट केलहा बच्चा रहैए जतेक भी बच्चा रहैए फर्स्ट कएल सबटा कऽ सम्मानित कएल जाइत यऽ ओतऽ सम्मानित करैए बच्चा कऽ पुरस्कार भेटैए ओहिसँ हुनकर मनके अथी बढ़ैत छैन आओर सब बच्चा मन लगाए कऽ पढ़ैत अछि सरस्वती पूजा बहुतेक सुन्दर नीक रहैए बहुत नीक लगैए आ ओहिकेबाद एक दू दिन का बाद भसान सेहो होइए भसानमे एतेक सुन्दर जुलुस निकलैए जुलुसमे रङ्ग अबीरसँ लोकसब खेलाइए आओर पूरा भगवती ट्रेक्टर पर जे रहैत छथिन से पूरा गाँवमे घुमैत छथिन चौक पर बड़का चौक पर पाली बजारमे पूरा भगवती घुमैत छथिन आ फेर बादमे जाकऽ हुनकर बिसर्जन होइत छै बिसर्जनमे जतेक भी भक्तगण जाइत अछि खूब कमाल सबहक हाथसँ भाव ऊठैत अछि सब खुशीसँ प्रसन्न भऽ कऽ झुम ऊठैत छथिन माता सरस्वती कऽ वन्दना करैत छथिन स्तुति करैत छथिन जे हे विद्या की देवी अहाँ एनाहि मतलब विद्या बरसाबैत रहिऔ आ एहिमे सब बच्चा शामिल होइ आओर सबहक पुरस्कार मतलब सब केओ एहन मतलब सब केओ पुरस्कार लऽ सकैए इहए होइत छै सरस्वती पूजा बहुतेक मनोहर होइत अछि कालिये पूजा एखन होइए काली पूजा बहुत सुन्दर होइए हमरा गाम कऽ विश्वकर्मो पूजा बहुत सुन्दर होइए